जोंनि रायजो आवथ दं गोबांनो आमफ्राय रंजायो आरो जेरै बैसागु बैसागु जोंनि बर'फोरा बेराद रंजायो ओन्दै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला एक तारिकयावनो जोंहा संख्रांथि खालि गोखा गोखै खायो गोखा गोखै खानानै जायो जयै जौगिसि संयो जौ गिसि संनानै बयबो नखर नखर बर'फ्रा जौ संयै संयै दोनानै बिदिनो रंजाबा लोंयो आमफ्राय जोंहा संक्रान्टि जोबनाय लोगो लोगो नै माबायावहाय दुथा एकथारिक खालि जोंहा लांदां फोथाराव गेवलां बैसागु मोसायो बेयाव बयबो मोसायो आरो आसिरबाद लायो बोर गिदिद गिदिद जेनावबा गारजेन फोरनिफ्राय जोंयो बोर लायो खुलुमो जायो लोंयो रंजायो बेयावनो आरो गोबां बायदिसिना जेनावबा गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय बादाइ लायनायबो जायो आमफ्राय मोसायो बेनोआरो